ہاں میرے پاس کلک کیے گئی تصاویر کی پرانی ہارڈ کاپی موجود ہے پرانی تصاویر اور نئی ڈیجیٹل تصاویر کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ پرانی تصاویر کی جو ہارڈ کاپی ہے وہ ہمیں پرانی یادیں یاد دلاتی ہے پچھلا دور ہمارا کیسا گزرا وہ ہمیں یاد دلاتی ہے ہمارا بچپن کیسا گزرا تو یہ ساری چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں

اس اس سے ہمارے جذبات جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ مت وہ ہمارے جذبات اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمارے بچپن کی یاد ہم کس طرح رہتے تھے یہ سارے چیزیں ہمیں وہ یاد دلاتی ہے اور جنہیں شاید ہم نہیں دیکھ پائے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں موجود نہیں ہیں تو ہم ان کو بھی دیکھ پاتے ہیں پرانی تصاویر سے اور آج کے ڈیجیٹل کی تصاویر میں وہ جذبات نہیں ہوتی ہے وہ اندر مطلب اندر کے جذبات نہیں ہوتے ہیں اس میں قدرت نہیں ہوتا ہے اس میں جو ہے بناوٹی ہوتا ہے